बोथोर सोलायनाय एम्फौफोरा जेरैहाय बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जेरै दैज्लांआवहाय एम्फौ गोन्जि माइआवहाय जेरै गोन्जि गुमा बायदिसिना एम्फौफोर साथब खानानैहाय माइखौ नस्त' खालामो बेफोरबायदि नस्त' खालामनायनिफ्राय जों गोबांथार माबा हासारफोर आरो मुलिफोर बाहायनांगौ जायो अब्लासो जों बे आबादखौ मोजाङैहाय दैखोनानै गोबांथार जोङो रांफोर खामायनो हागोन जेरै माइफोरावहाय एम्फौ एनलाफोरखौहाय जोङो मुलि होयोब्लासो हासार होयोब्लासो बेफोरबायदि एम्फौफोरनिफ्राय जोङो सेफटि लाखिनो हागोन आरो एम्फौफोरखौ जोङो फोथैनो हागोन गोबांथार समावहाय जोंहा एम्फौफोर जानाय आरो गोन्दि सोबनाय बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो मुलि होआब्ला जोंहा मोननांगौ बायदि जोङो आबादखौ मोननाय नङा जोङो गोबां समावहायनो बेफोरबायदि एम्फौफोरजों नारा नाथा जुजिनांगौबो जायो बेफोरबायदि खम बिबांनि आबादफोरखौ मोनोब्ला जोंहा न'खरफोराव एसे आंखालफोरबो जानो हागौ बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि एम्फौ एनलाफोरखौहाय मुलि एबा हासारफोर होनानैहाय आबादफोरखौ जों दैखांनांगौ गोनां जायो माखासे समाव जोंहा गोबांथार एम्फौ एनलाफोरा नस्त' खालामनानै होयो अब्ला जोङो गावखौ निरासा खालामालासे गावखौ माने दाद खालामनानै बेफोरबायदिखौ मुलि एबा माबा मोनसे मेडिसिनफोर बाहायनानैहाय जोङो आबादखौ नाजानायनि गेजेरजों दैखोनो गोनां जायो बेफोरबायदि दैखोयोब्लासो जोङो मोननांगौ बायदि मोनगोन जेरै सबायफोरावहाय सबायफोर गायोब्ला मेसेंनि सबायफोराव बिबाराव एम्फौ सोबनाय आरो फिथाइखौ एम्फौ जानाय बिजौफोराव एम्फौ बाथाबनानै गाज्रि खालामनाय बिजौखौ मोननो हायि बेफोरबायदिखौ जोङो मुलि होनांगोन जेरै अस्थादफोर बा एम्फौनि गुबुन गुबुन मुलिफोर बेफोरबायदिखौ जों होनांगोन बिफां मोजां जानायनि थाखाय हासारफोर बायदिसिना होनानैहाय जोङो आबादखौ दैखोनो गोनां जागोन आबादखौ जों मोजां दैखोयोब्लासो मोजां फिथाइ मोनगोन मोजां जोङो खामायनो हागोन बेफोरबायदि मोजां जोङो जुदि खामायनो हायाब्ला जोंहा मावनायनि प्रफिटफोर ओंखारनाय नङा बेनि थाखायनो जों मावनायनि थाखाय प्रफिटखौबो मोननो थाखायहाय जोंहा मावबाय जेब्ला जोंहा गोबांथार रोखोमनि मुलिफोरखौ जों बाहायनांगौ गोनां जागोन जोङो नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बेफोरबायदि मुलि एबा हासारफोरखौ जों बाहायनानैहाय जों दैखोनांगौ जागोन आबादफोरखौहाय जोङो जेरैहाय बोथोर लायै बोथोर बबेबा समाव जों मेसेंनि समावहाय फाथो खुबैयो फाथो खुबैनाय समफोराव जोङो हासारफोर गोनां जागोन हासारखौबो जों होनांगोन थिक रोखोमनि नांगौबायदि हासार होनांगोन आरो जों एम्फौफोरखौहाय जोङो बिलाइफोर बिजौफोर जानाय समावहाय नायनानैहाय नोजोर लाखिनानै मुलिफोर बाहायनांगौ गोनां जागोन बबेबा समावहाय जों नायाब्ला जोंहानो खहा आरो जों बेबायदि खहाखौ जायालासे जाजानो लुबैयालासे मोजाङैहाय जों दैखोनांगोन जों अब्लासो जों मोननांगौ बायदि मोननांगौ बायदि बिबांफोरखौ जों मोननो हागोन आरो जों बेफोरबायदि मोनोब्लासो जोंहा उन्न'ति एबा जौगानाया फैगोन जों बेफोरबायदि एम्फौ एनलाफोरखौ होब्थानो थाखायहाय जोङो गोबांथार रोखोमनि मुलि गोबांथार रोखोमनि जों हासारफोर जों होनांगौ गोनां जागोन बेफोरबायदि समाव जों दैज्लांनि समाव जोंनि माइफ्राव दै होनाय मेसेंनि समाव जों फाथो खुबैनायफोरावहाय हासारफोर होनानै बेफोरबायदि जों जोथोन लानानै नायनानै नोजोर लाखिनानै होनांगोन फान्थाव बिफांफोर गायोब्ला जेरै फान्थावफोराव बिबार बारनायनि थाखाय बिफांनि थाखाय मुलि हासार होनांगौ गोनां जागोन एम्फौ जायिनि थाखायहाय फिथाइफोरनि थाखाय फिथाइ थायनांगौनि एबा थायनायनि थाखाय मुलि एबा हासारफोर होनांगोन जों फिथाइफोरखौ जेन गायनानैहाय मोजाङै मोनो जों जेरै बेफोरबायदि गायनानैहाय फिथाइफोरखौ मोजां मोनोब्लासो जोंहा बाजाराव फाननो सुबिदा मोनगोन जोंहा जुदि मुलि हासार एबा एम्फौ एनलानिफ्राय जों रैखाथि होनो हायाब्ला जोंहा फाननोब्लाबो नांनाय नङा बेनि थाखायनो जों एम्फौ एबा गोबांथार रोखोमनि फिथाइफोर मोजां जानायनि थाखायहाय जोङो रैखाथि होनो थाखायहाय जोङो मुलि हासारफोरखौ बाहायनो गोनां जाथारगोन बाहायनांथारगौ आरो जों जेरै खाख्लु एबा लाव फिथाइफोरखौ गायोब्लाबो हासार मुलि बेफोरबायदि होनांगौ गोनां जागोन बिबार बारनायनि फिथाइ थायनायनि बिफां मोजां जानायनि थाखाय जोङो जोथोन लानानैहाय नायनानैहाय जों बोथोर लायै बोथोर दैज्लांनि समाव दैज्लांनि आबादखौ मेसेंनि समाव जों मेसेंनि आबादफोर जों नायनानै नोजोर लाखिनानै जों बोखांनो गोनां जागोन बेफोरबायदि बोखांनो हायोब्लासो जोंहा प्रफिट एबा मुलाम्फाया फैगोन मुलाम्फा फैयाब्ला जोंहा मावनायनि थाखायहाय जेबो ओंथि गैयिबायदि जोंहा थानाय नङा जों न'खरखौ जों सालायलांनो खस्त' मोनगोन जों न'खरखौ सालायलांनो थाखाय गोबांथार रोखोमनि आबादफोर मावनांगौ जायो गोबांथार रोखोमनि जों बोथोर लायै बोथोर एम्फौ एनलाफोरखौ जों होबथानांगौ गोनां जायो एम्फौ एनलाफोर होबथानो थाखाय जोंहा मैनआनो जादों मुलि बे मुलिफोरखौ एम्फौ एनलानि मुलिफोरखौ जों हाथाइ बाजाराव लाबोनानै जोङो बेखौ नांगौ रोखोमनि बोथोर लानानै सम लानानै जों सारनो गोनां जागोन सारना होआब्ला जों फिथाइफोरखौ मोननांगौ बायदि मोननाय नङा बोथोर लाना बोथोर एम्फौफ्राबो जायो बोथोर लानानै बोथोर जों एम्फौफोरनि मुलिखौबो बाहायनांगौ गोनां जायो बेफोरबायदि एम्फौनि मुलि साराब्ला बाहायाब्ला जोंहा मोनसे जौगानाय एबा दावखोनाय आबाद मावनायनि फारसे जों खम जागोन बेनि थाखायनो जों आबादखौ दैखोनो मोजाङै खस्त'नि फलखौ मोननो थाखाय जों गोबांथार रोखोमनि मुलि एबा हासारफोरखौ जों बाहायनो गोनां जायो बेखौ जोङो बयबो बिदिनो मुलि हासारफोर बाहायोब्लानो जोङो गोबांथार आबादफोरखौ मोजाङै मोननो हागोन